डिस्काउण्ट कनि पन्खा जँ होतै ने वएह हमरा लै के छै वएह घरवला कहलखिन कि वएह लिहे अगर वएह छै कम दामवला तऽ हमरा वएह दै दिए डिस्काउण्टेवला कि जाहिमे कूपन दै छै ने वएह हमरा कहलखिन हँ घरवला लै ले वएह हमरा दै देबै कूपनेवला वएह लै के छै हमरा तऽ